सुखपुर गाँवमऽ सूती साड़ीके ई कारण बिक्री होइए किए कि ऊ सूत्ती रहैए कॉम्फरटेबल रहैए आदमी के ऊपर ओ ठीक रहैए ज्यादा दिक्कत नै होइए और सूत्ती साड़ीमे बड़ डिजाइन सब बहुत अनेक अनेक प्रकारके रहैए कॉम्फरटेबल सब रहैए सुन्दर सुन्दर डिजाइन रहैए बढ़िया बढ़िया रहैए ऊमऽ हल्को हल्को आबैए ज्यादा कढ़ाइयो कयल रहैए बढ़ियो बढ़ियो आबै छै खराबो आबै छै आदमीकऽ जे पसन्द पड़ै छै तऽ ओएह लैत छलै लेकिन हमरा तऽ ठीक जे लागै छै हम ओएह लैत छलौं जे आदमीके कॉम्फरटेबल अपना ऊपर निर्भर होइत छलै जे हम मानलौं जे एहन ठीक रहै छै सूत्ती साड़ी ई ओना तऽ हमरा इएह कारण पसन्द होइत छलै जे सूती साड़ी बढ़िया होइ छै आदमीके ऊपर देखैयोमे नीक लागै छै और डिजाइन रहैए एकपर एक दखैमऽ बढ़िया रहैए तऽ फूल फाल सब कुछ रहैए सुन्दर सुन्दर काज सब कयल रहैए साड़ीके ऊपर निर्भर रहैए हमरा सबकऽ इएह सब काम सुखपुर गाँवमे सुखपुर साड़ी सूत्ती अहाँकऽ बहुत सुन्दर बिक्री होइए सुखपुर गाँवमऽ ई सब कारण आदमीके पसन्द येए बहुत लोक सबकऽ